आंनि फेभ्रेट इउटुब सेनेलानो जाबाय ड्रिमस आनलिमिटेड बियो मोनसे नागामिस्ट सेनाल नागालेण्डनि मानसिफोरनि मोनसे सेनेल बियो जेरावहाय बिदिनो कमिडिनि कमिडि एक्स खालामो सर्ट फिल्मस कमिडि सर्ट फिल्मस बानायो फानि भिडिअस बानायो बा एवेनेस्टनि थाखाय माखासे भिडिअसफोरखौ बानायो बे बे सेनेलखौ आं मानो मोजां मोनो होनोबा बेयावहाय बुहुत मा होनो लाइभ स्किलसबो दिन्थिनाय जायो जिफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनो आरो पानि भिडिअसफोरबो बानायो जे जोङो बर जाबा ओरैनो टाइम पासनि थाखाय एन्टारटेनमिननि थाखाय जोङो नायनानै मिनिनो हायो आरो मिनियोबो आरो खायसे दुखुगोनां भिडिअसफोरखौ बानायो जेखौ जोङो फेमिलिफोरजोंबो नायनो हायो बुहुद मोजां मोजां कन्टेनस लाबोयो बिसोरो ओं हाइजेननि हेल्डनि आरो बिदिनो फेमिलिनि ओं फेमेलि नि खोथा बहुत मोजां मोजां भिडिअस बानायो आरो बिदिनो एल माबाफोर जेनिबा एजामफोल फिसिलिटि माबा हेन्डिकेपफोरनि फिसिलिटिफोरनि थाखाय मोनसे एवेरनेस्ट भिडिअ दङ जेरावहाय बुहुत मानसिफ्रानो मिथिया जे बिसोर ओं बिसोरो जायफ्रा स्पेसेल ट्रेटमेन नांगौ जायफ्रा हेन्डिकेप बेफोरनि थाखाय स्पेसेल मोनसे माबा थायो होन्नानै रिर्जाबभेशनसफोर थायो बिदिनो जबफोरावबो रिर्जाभेशनस थायो बेफोरखौ आवेरनेस्ट थाखाय बिदिनो भिडिअ' मोजां मोजां भिडिअ' बानायो